दिव्या दिया अदिती केदार सोनाली साक्षी राधिका राधा कृष्णा काना सानिया सत्यवान शितल सर्वेश कायतान पेद्रू पाश्काल मॅरी जेसन निधी अनुश्का सिद्धी स्नेहल आयुशी कोझ्मा रोहिता रोहीत अनूज श्रवण इरफान गौतम गौतमी नरेश रुद्र रुद्राक्ष सुरेश श्रव्या शिवांश सिता राम श्याम संतोष समिक्षा अक्षरा अक्षदा दिनेश रोहन मोहन मागीर रोहिनी मोहिनी करिश्मा किशोर कनीश सलमान कनक कोमल कृषिका तनया आशीफ खुशी दिशा दिव्यानी वैष्णवी रुची रंजना मयुरी मयूर महेश कामाक्षी दिप्ती दिलीप दिल्वी सोनाली समिक्षा मागीर एविटा कोसिया सांतान उशा आशा कायतान वंदना मिलन मनस्वी लक्षता लक्षदा रुपाली सुदेश सुरेश संगमेश संगिता सुचिता सुचित्रा सुयेश केदार तनिशा सिमा रिमा अंतिमा पुर्णिमा पुनम कविता कल्पेश कपील कल्पना सपना साक्षी सुनिता अनिक्षा आकाश अकीत ध्रुव दाजी कल्पेश दिपेश जयंती आदर्श इशा प्रवेश प्रवीण प्रणिता शुभम शिवम अक्षय

अंकिता अनील अनीत अनिता येसू चैताली चैतन गंगा हरीश श्रावणी रमाकांत स्नेहा नेहा रितेश गितेश स्मिता साची आशिश आशना सोनिया उज्वल आसमा कमलकांत वैभवी वैभव विग्नेश तन्मय विजय समीर भक्ती भावेश गौरंग भुशण गौरी बिंदिया साहील केतन निखील साईश सिद्धार्थ आचल अर्चना राखी विनोद शिल्पा शितल सलोनी राज योगेश योगिता संचया संदेश संचीत संचिता मुकेश रुद्र रुद्राक्ष दक्ष दक्ष दत्तात्रेय मसाया विठोबा विठ्ठल जोझफ झेवियर मॅरी जेसन शकुंतला रसिका शरद यश दिवेश दामोदर तनवी दिलवी शर्मिला दिलीप यशस्वी कृतिका देविदास देविका अनोखी सुप्रिया गिता नील दिक्षा निता सरस्वती लक्ष्मी पुजा वैष्णवी उर्मा उर्वा उदय दिशांत हर्ष मेल मेलवी तेजस जतीन फॅरिसा फ्लॅगन जानवी जेनवी सानवी महिमा वैभव गणेश सानिका सुश्मिता गिरीश निकिता गौरक्ष इश्वरी इमाम